हॅलो विणा गो आं विणा प्रवीण उलयत् शिलकार अं हय हय हय सारकें बरो बरो घट घट म्हाका एक सांग आजुनूय तूं फोंड्यांत रावता की थंयच्यान शिफ्ट बी जालां फोंड्यात रावता तुमी हय मुगो म्हाका एक सांग आं हा हा बरें म्हाका एक सांग कोचींग क्लासीस खंयच्यो बऱ्यो आसा फोंड्यान सद्द्या

बरें आनी कितें कितें मागीर टॉपीक सगळे घेता म्हणजे सब्जॅक्ट सगळे करता की स्पॅसिफीक आसा कितें आं मॅथ्स आनी सायन्स मागीर म्हाका मॅथ्स आनी सायन्साकूच मॅत्स आनी सायन्सा लागुनूत विचारपा जाय आशिल्लें म्हाका कितले दीस जाले तो वयता थंय आतां आं आनी सर कोण आसा थंय आं आं बरें ब बरें आसूं आसूं आसूं आनी

बरें पूण आतां तो घेवंक शकता की तो जुनासून स्टार्ट करता अशें कितें आसा तेजें

आं हा हा आनी आनी फी फी बी कितें आसा

वर्साक अ फक्त मॅथ्स आनी सायन्स आनी कितें आं तेंच तेंच ऑल्टर्नेट डेज आनी टायमींग कितें आसा आं आनी टायमींग कितें आसा आं

बरें बरें आनी एक काम कर म्हाका मात्सो नंबर धाड तेचो वॉट्सॅपार होत नंबर वॉट्सॅपार आसा म्हाजो हा बरें बरें बरें ओके आतां हो एटथाक न्ही गो अंदूं

बरें बरें बरें आं बरें बरें